हमरा सब तऽ गृहस्थ के सन्तान छी खेत पथार पर अपन निर्भर रहै छी हॅं लेकिन लाइन के तऽ आवश्यकता सब के छै

तेसर मे पानि ई दुनू जे छै कीया ई दुनू तिनू के बिना सम्बन्ध सऽ केवल लाइने रहतै आ बिजलिये पर हमसब निर्भर रहबै आ पानि हमरा भेटबे नहि करतै तऽ जीबै कोना आओर जीबै नहि तऽ बिजली के सुख लेबै कोना ताहि खातिर बिजली के जे छै स पहीने जे छै पेट के पर निर्भर होइ के लेल खेती गृहस्थी के हमरा बुझला सॅं अती आवश्यक छै जाहि सॅं उपज सॅं जे बिजली तकरबाद बिजली के आवश्यकता छय